धांवणेचो क्लब वा पंगडांत धांवपाक केन्ना यत्न करुना पूण जर असो क्लब आसलो जाल्यार वचपाक आवडटलें कित्याक धांवपा सारको दुसरो व्यायाम ना अशें म्हणटात आनी आपलें शरीर जर निरोगी उरतलें बरें तंदुरूस्त उरतलें आसत जाल्यार नित्यनेमान धांवप सकाळीं फुडें धांवप हें खूब गरजेचें आसा दोतोराक पयशे घालोवचे पेक्षा धांवन आपलें शरीर आपलें आरोग्य बरें दवरप हें प्रिकॉशन इज बॅटर धेन क्यूअर अशें म्हणटात ते पद्दतीन धांवत व्यायाम करप आनी आपलें आरोग्य सांबाळप हें गरजेचें आसा देखून म्हाका अश्या धांवपाच्या क्लबांत वचपाक आवडटलें